भारतांतलीं वेगळींवेगळीं मुखेल धार्मीक स्थळां म्हळ्ळ्यार चारधाम जातूंत बद्रीनाथ केदारनाथ ऋषिकेश हरिद्वार येतात तशेंच अष्टविनायक यात्रा ज्या जाग्यार आठ गणपती एका फाटोफाट एक अशे पळोवपाचे आसतात ताज्या नंतर सप्तश्रुंगी तिचेंय बी दर्शन हांव लोक मुद्दम वचपाक सोदतात वैष्णव देवी सारख्या देवीक मेळपाक कितलींशींच वर्सां लोक मनांत ठरोवन एक गोश्ट ठरोवन ती जाली जाल्यार मुद्दाम वैष्णव देवीच्या पांयार तकली दवरता अशें सांगून घेतात आणी थंय मुद्दाम दर्शन घेवपाक वतात ह्या सगळ्या सुवातींचेर वचपा खातीर पयलीं म्हणजे प्रत्येक जण एक मनान एक कितें तरी करपाचें योजिता आनी ती गोश्ट जर तांची जाली जाल्यार आपूण मुद्दाम थंय वतलो आनी ताजें दर्शन घेतलो किंवा थंय एक कसली तरी पुजा करून घेतलो अशें मनांत ठरयता आनी त्या रितीन तें काम करपाक वतात जेन्ना तांचें काम जाता तेन्ना मुद्दाम देखीक सांगपाक गेल्यार अष्टविनायकेची यात्रा मुद्दाम सांगून घेतात कोण ती दोन दिसांनी करता किंवा कोण तीन दिसांनी ती यात्रा करतात ही यात्रा करता आसताना मुद्दाम म्हणजे सगळें आयतें मेळून कांय जायना तर मातसो तरी त्रास देवा कडेन वतना जाताच हेंय बी मतींत दवरून मुद्दाम बसीन वचपाचें ठरयतात मागीर त्यो बसी तांचो वेळ ते खंयच्यान खंय पर्यंत वता हाजीय बी चवकशी पयलींच काडची पडटा आनी ती सगळी तयारी करून जो कोण ठरयल्लें आसता तो मनीस त्या यात्रेक सुरवात करता हें गणपतीच्या प्रत्येक वाठारांत एक वेगळोवेगळो उत्सव साजरो जाता तर त्या उत्सवाच्या वेळार किंवा तें महाप्रसादाच्या वेळार थंय पावपाचें आसता ताजीय बी पयलींच तयारी करची पडटा हो जो कोण ठरयता तो वता आसतना सगळ्यांत पयल्या गणपतीक नमन घालून ताज्या नंतर एका फाटोफाट एक अशे प्रत्येक गणपतीक वचून ताका फुलां अर्पण करून किंवा ताका दुर्वा अर्पण करुनूच फुडें वचपाक वता अशा तरेन एक एक गणपती करून आठव्या गणपती कडेन जेन्ना पावता तेन्ना तो महाप्रसादाचो थंय लाब घेता आनी ताची यात्रा थंय सफल जाता अशें मानून तो मनीस परत आपल्या घराक येवपाक भायर सरता आनी एक गोश्ट म्हळ्ळ्यार खूब लोकांनी सांगिल्ल्या प्रमाण हे आठ गणपती जेन्ना आमी दर्शन घेवपाचें ठरयतात तेन्ना फक्त आनी फक्त हे आठच गणपती पळोवन येवपाचे आसता खंयच आजू बाजूक एक मजा म्हणून वचप नासता जाल्यार ती यात्रा जी आसता ती सफल जाता आनी आपणें मनान येवजिल्लें कितें काम आसता न्ही तेंय बी वेवस्थीतपणे पार पडटा